हां जी नमस्ते डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब में जागृति बोल्ला नी ओह् में थाह्नीूं करना हा ओह् कुसें मिगी नंबर दित्ता थुआढ़ा मेरे ना गोड्डें बड़ी पीड़ां न ते इंया की मगी दित्ता कुसै नंबर कि थुहानू पुच्छो आं इत्थें दस्से दा डिस्ट्रिक्ट अस्ताल सांबा ते टेस्ट बी कराए हे म्हीना दौ कोई भी में टेस्ट बी कराए हे ते इंया में ज्हार दो ज्हार दियां लैतियां हियां पर ओह् फर्क निं पेआ उंदे कन्नै भी उनें फिर में हां परतियै करानी आं आं ओह् में आपूं दिक्खियै सनानी आं थुहानू